हॉटएयर बुलेटिन राजस्थान जो सभिनि खां लोकप्रिय खेलनि मां हिकु आहे राजस्थान जे शहर में हॉटएयर बुलेटिन जी सवारी थींदी आहे अगरि पाण राजस्थान में हवा में उड़नि था चाहियूं या रेत जा टिला ऐं राजस्थान खे ॾिसण था चाहियूं त राजस्थान में हॉटएयर बुलेटिन जहिड़ो साहस्य खेल जो मज़ो वठण लाइ हीअ जॻहि तमामु सुठी आहे मौसम जे हिसाब सां सुबुह ऐं शाम जे वक़्तु थींदो आहे राजस्थान में हॉटएयर बुलेटिन में भाग वठनि जो वक़्तु अक्टूंबर खां वठी अप्रैल ताईं हूंदो आहे